अइठना डॉक्टर सबके बहुत दिक्कत छै बुझलियै सरियाकऽ डॉक्टर सब नहि अइ बहुत दिकदारी यै डॉक्टर सबके बुझनौ नीकसँ डॉक्टर सब नहि बढ़िआँ डॉक्टर सब व्यवस्था बढ़िआँ नहि अइ अइठना व्यवस्था ठीक नहि अइ डॉक्टर सब ओतेक बढ़िआँ सब नहि अइ बुझलियै कहाँ कहाँ लोक जाइए देखबैये अथी करैये मगर डॉक्टर सब नीक नहि अइ बुझलिए व्यवस्था एतऽके व्यवस्था बढ़िआँ नहि अइ अइठानके बुझलियै डॉक्टर सबके बहुत दिक्कत व्यवस्था बढ़िआँ नहि डॉक्टर सबके ओतेक नहि अइ बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टर नहि अइ दुःख बीमारीसँ लोक परेशान रहैये सब रङ्गके दुःख देहमे बगैर डॉक्टर बगैर नहि ठीक होइ छै नहि बढ़िआँ डॉक्टर सब बढ़िए नहि बहुत दिकदारी अइ डॉक्टर सब नहि अइ बुझलियै बहुत व्यवस्था खराब अइ एतऽके स्थिति बहुत खराब अइ बुझलियै बढ़िआँ डॉक्टर सब नहि छै नीक व्यवस्था नहि छै केतना लोकके दुःख बीमारी देहमे सही नहि रहैये आओर कहूं जा नहि पबैये नीक डॉक्टर नहि छै बाहर भीतर गेल तहने कोनो अथी भेल नहि तऽ अइ देहातमे कोनो अथी नहि अइ साधन बुझलियै ओहो गाड़ी घोड़ाके दिक्कत बहुत कोनो साधन नहि बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टर नहि अइ बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टर सब नहि अइ अब छूही पूही अइ डॉक्टर सब तऽ देखबैये कोनो अथी नहि बढ़िआँसँ इलाज नहि भेल नहि देखलक बहुत ही स्थिति अइठनके खराब अइ बहुत दिकदारी अइ गाँव घरमे बहुत दिक्कत अइ नीक डॉक्टर सब नहि अइ दुःख बीमारीसँ लोक परेशान रहैए मगर डॉक्टर नीक नहि अइ तऽ इलाज नहि होइ छै नीकसँ बहुत दिक्कत अइ बुझलियै गाड़ी घोड़ाके दिक्कत बाहर भीतर लोक जाइए तऽ देखबैए नहि तऽ बहुत अभाव अइ अइठना अइ बहुत दिक्कत अइ गाड़ी घोड़ाके डॉक्टरके डॉक्टर सब नहि रहै छै नीक नीक डॉक्टर छैहे नहि बुझलियै हँ शौचालय नहि अइ शौचालय नहि छै सेहो सबके दिक्कत एतऽ नहि अइ किछु नहि छै कोनो सरकार अथी नहि केने यऽ बुझलियै ओ शौचालयोके दिक्कत अइ ओहो सब नहि सरकारके अथीसँ नहि भेटल अइ